ऐं हीअं ॿ हज़ार साल पुराणो नृत्य आहे तमिल जा माण्हू हिन नृत्य खे मंदरु

काफ़ी कंदा आहिनि गरबा गुजरात जो लोकप्रिय नृत्य आहे

गरबा नृत्य महिलाए ऐं छोकिरा कंदा आहिनि घूमर पंहिंजे राजस्थान जा लोकप्रिय नृत्य आहे राजस्थान जी संस्कृति ऐं विरासत खे दर्शाईंदो आहे घूमर ऐं सभिनि खां वॾी बॉलीवुड जी अॼुकल्ह काफ़ी शौक़ीन माण्हू आहिनि बॉलीवुड नृत्य खे अॼुकल्ह जा ॿार काफ़ी शौक़ीन आहे